यदि बात पुरान पीढ़ीकेँ अछि तऽ पुरान पीढ़ीमे बहुत चीजकेँ विकास नहि भेल रहय आओर बहुत चीजकेँ अविष्कार नहि भेल छलय बहुत बड़का बड़का जेनाकि अखन डिजिटल डिजीटल छलय दुनिआ मुदा पहिने तऽ डिजीटल नहि छलै ने पहिने तऽ सभ किछु अपनेसँ होइत रहथिन मतलब नार्मल देखल जाय तऽ एखन एखुनका भाषामे यदि कही तऽ ऑफलाइन रहय आज सभ किछु ऑनलाइन भऽ गेल अछि तऽ ऑनलाइन आ ऑफलाइन मे बहुत अन्तर छलै तऽ